स्वास्थ्य सेवामे हमरा तरफसँ बहुत तरहके बदलाव केनाइ बहुत जरूरी अछि जेनाकि गाँव गाँव गाँव घरमे छोट छोट कम्पाउण्डरी कतौसँ कोनो क्लिनिकसँ कऽ कऽ लोक जे से आयल आओर अपने कहलक जे हम बहुत बड़का डॉक्टर भऽ गेल छी गाँव घरके लोकके ठकि फुसलाकऽ पैसा ठकलक आओर उल्टा पुल्टा दवाइ कऽके ओकर स्वास्थ्यके आओर बिगाड़ी देलक स्वास्थ्य बिगड़लाके बाद तखन जखन जादा स्थिति खराब भऽ गेल तऽ सरकारी अस्पताल गेल या प्राइभेटमे गेल तऽ सरकारी अस्पतालमे अछि सुविधा पहुँचू ओहिठिना तऽ प्रशिक्षित दाइ अछि डॉक्टर अछि डॉक्टर छथि सरकारी डॉक्टर अछि जानकारि छनि हुनका हुनकासँ देखभाल करबाऊ दवाइ समयसँ खाऊ ओ लेकिन गाँव घरके झोरा छाप डॉक्टरसँ सतर्क रहु एहि दुआरे जे ओकरा पास जानकारी नहि रहै छै आओर कहै छै जे हम बहुत बड़का डॉक्टर छी एहि सभसँ एहि सभसँ सतर्क रहु नहि रहलासँ स्वास्थ्य पर असर पड़त आओर ओहिसँ बढ़िऑं अगर प्राइभेट सरकारीमे सुधार नहि अछि तऽ प्राइभेटमे जाऊ प्राइभेटमे बढ़िऑंसँ इलाज करबाऊ जेहिसँ कि स्वास्थ्य ठीक रहत इलाजक बहुत व्यवस्था छै व्यवस्थाके कमी नहि छै जहाँ स्वास्थ्य बढ़िऑं रहै आओर मजबूतीसँ ओ ओकर व्यवस्था रहै ओ एकदम समय समयसँ देखभाल होइ समय समयसँ दवाइ खाऊ समयसँ साफ सुथरा पर ध्यान दिअ तऽ एकदम स्वास्थ्य बढ़िऑं रहत मजबूत रहत आओर एकदम स्वास्थ्यके लेल बहुत व्यवस्था छै ओहि व्यवस्था पर ध्यान दिअ आओर आब बहुत बदलाव भेलै गाममे आब पहले बला बात नहि रहि गेल छै जे एकदम गन्दा वस्त्रमे रहु झोरा छाप डॉक्टर जे कहलक ओहि बात पर चलु अपनो कनिका दिमाग लगाबऽके काज होइ छै ताहि दुआरे सरकारी अस्पतालमे छै व्यवस्था ओहिठाम जाऊ या प्राइभेटमे जाऊ प्राइभेटमे भी बहुत बड़ी बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं जानकार डॉक्टर सभ बैसल छथि क्लिनिक खोलिकऽ हुनका लग सभ व्यवस्था छनि एकदम टाइम टाइम पर अहाँके इलाज करताह देखभाल करताह समयसँ दवाइ देताह इन्जेक्शन देताह देखभाल होयत समयसँ चेक होयत तऽ सुधार होयत स्वास्थ्यमे सुधार रहत आओर ठीक रहब स्वस्थ रहब ताहि दुआरे झोरा छाप डॉक्टर पर आओर गाँव घरके बात पर एक ठोप ध्यान नहि दिअ ई सभ सुधार केनाइ बहुत जरूरी अछि ई सभ नहि सुधारब तऽ स्वास्थ्य पर स्वास्थ्यमे बदलाव नहि हैत आओर स्वस्थ नै रहब